جی ہاں میں نے ایک بار جاپان کا سفر کیا تھا جہاں کی زبان اور ثقافت بالکل مختلف تھی جاپان میں جاپانی زبان زیادہ تر بولی جاتی ہے اور ثقافتی روایات اور طور طریقے بھی بہت منفرد ہیں اس سفر میں کچھ چیلنز کا سامنا کرنا پڑا لیکن کچھ اقدامات کی وجہ سے میں نے بات چیت اور موافقت بہتر طریقے سے کر لی سفر سے پہلے میں نے کچھ بنیادی جاپانی الفاظ اور جملے سیکھے جیسے کہ سلام شکریہ اور معاف کیجیے یہ الفاظ روز مرہ کی بات چیت میں بہت مددگار ثابت ہوئے میں نے ترجمہ کے اسپیس جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کا استعمال کیا ان ایپس کے جاپانی ان ایپس میں نے جاپانی میں لکھے ہوئے متن کو انگریزی میں ترجمہ کرنے میں مدد کی جب الفاظ ناکافی ثابت ہوئے تو میں نے اشاروں اور باڈی لینگویج کا استعمال کیا جاپان میں لوگ عموماً بہت مدد بہت مددگار ہوتے ہیں اور وہ اشاروں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ مواقع پر خاص طور پر کھانے کے انتخاب کے دوران میں نے ریسٹوراں ریسٹورانوں میں تصویری میون مینو کا استعمال کیا تاکہ کھانے کا انتخاب آسان ہو میں نے جاپانی ثقافت کے بارے میں پہلے سے تحقیق کی اور مقامی روایات کا احترام کیا مثال کے طور پر جوتے اتار کر اندر جانا جھک کر سلام کرنا اور قطار میں کھڑا ہونا میں نے مقامی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کی تجربات اور مشورے سنے اس سے نہ صرف معلومات ہی ملی بلکہ ثقافتی تفہیم بھی بہتر ہوئی میں نے جاپانی خوراک کا لطف اٹھایا اور نئی چیزیں آزمائیں آزمانے کی کوشش کی اس سے نہ صرف مجھے مقامی کھانوں کا ذائقہ معلوم ہوا بلکہ مقامی لوگوں کے ساتھ جڑنے کا موقع بھی ملا میں نے جاپان کی تاریخ اور ثقافتی مقامات کی سیر کی جیسے کہ معابد باغات اور عجائب گھر اس سے مجھے جاپانی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں گہری معلومات حاصل ہوئی یہ تجربہ نہ صرف دلچسپ تھا بلکہ بہت تعلیمی بھی ثابت ہوا مختلف زبان اور ثقافت میں رہ کر موافقت کرنے کا یہ تجربہ میری زندگی میں ایک یادگار لمحہ ہے